ओरैनोथ' आङो जेबो दोनखुमानाय मस्ला मस्लिफोर गैया थेवबो गोदो आबैमोननि संनायफोरखौ नुबोदों आरो इदिनो गंगार दुनिया इदि बाजाराव मोननाय जाग्रा इलाइसि लं बेफोरबादि मस्लाफोरखौनो बाजारनिफ्राय बायनानैहाय बेफोरखौनो ओइ इदि बेदर संनायाव होयो आरो बेफोरनो संब्ला गोथाव जायो जेन'बा सामब्राम गुफुर हाइजें बेफोरखौहाय ओंख्रियाव होनांगौ आरो बेदरफोर संनायावहाय होनबा एसे थेस्टआ मोजांसिन जायो मा होनो मोनलाय गंगार दुनियाफोरखौहाय बाजारनिफ्राय बाजारावबो मोनो गंगार दुनियाफोरखौहाय लायनानैहाय होनो हायो जेन'बा मोनसि मोनसियावहाय होनबा बेनि मोनामनाया मोदोमनाया साबसिन जायो दुन्दियाफोरखौबो होनो हायो गंगार दुन्दिया नङाबा दुन्दिया ओमफ्राय बिदिनो हाइजें सामब्राम गुफुर इदिफोरखौहाय होनांगौ आरो मा होनो मोनलाय ओंख्रि एवनाय समावबो होनो हायो मोनसि मोनसियावबो होनो हायो ओमफ्राय बिदिनो जाब्रां इदिफोरखौ देनानै होनांगौ होनबा ओंख्रिया टेस्टसिन जायो आरो एसे ज्रोम मोनो ओमफ्राय मा होनो मोनलाय न'नि मानसिफ्राबो बाखनायो आरो आंखौहाय इदि इदि गोथाव जादों इदि होननानैहाय